एह्दे में आखनियां के में अपने घर अपने गार्डन च बडे़ सारे जेह्डे़ हैन फुल्लें दे बूह्टे जेह्डे़ लाए दे न ते बडे़ सारे बूह्टे जेह्डे़ लाए दे न ते ऐ बूह्टे जेह्डे़ न में साढ़े आंडी गुआंढियें च इक नर्सरी ऐ उत्थुआं दा एह् बूह्टे थ्होंदे न ते उत्थुआं एह् बूह्टे आए दे हुंदे फुल्लें दे ते हर इक चीज़ा दे बूह्टे आए दे हुंदे उत्थै फुल्लें दें फलें दे सब्जियें दे बीऽ ते जेह्डे़ उत्थुआं आह्ने दे न तो अपने गार्डन च लाए दे न ते बडे़ शैल बूह्टे न त्यार होआ दे न ते सब्जियें दे बीऽ जेह्डे़ लाए दे न ते बड़ी गै शैल सब्जी गै त्यार होई गेदी ऐ महां साढ़े बगिचे बिच में आसे अपने बगीचे बिच बडे़ शैल फले दे बूह्टे हे फलें दे बूह्टे हे सब्जियें दे जेह्डे़ बीऽ लाए दे हे ओह् बी बडे़ शैल लग्गी जा दे हे ते सब्जी बी शैल त्यार होई गेदी ऐ ते एह् बूह्टे जेह्डे़ न अपने बगीचे च असें लाए दे हे फुल्लें दे बूह्टे जेह्ड़े बगिचे च लाने कन्नै बड़ी गै सोनी शान ऐ बड़े गै शैल बूह्टे न फुल्लें दे फलें च जि'यां अम्बे दे बूह्टे न एह् जेह्डे़ ऐ नर्सरी च दे औंदे न ऐ साढ़े आंडी गुआंडी जेह्डे़ पिच्छे जेह्ड़ी साढ़ी नर्सरी खुल्ली दी ऐ ते इत्थै बूह्टे औंदे न ते हर किस्म दे जेह्डे़ बीऽ बी इत्थै दिंदे न ते बड़ी गै शैल जेह्डे़ बूह्टे न त्यार होंदे न ते बड़ी गै शैल साढ़ी फसल जेह्ड़ी ऐ ओह् त्यार होंदी ऐ एह्दा एह् फसल जेह्ड़ा ऐ अस बूह्टे लाइयै अस अपनी फसल जेह्ड़ी ऐ किसानी जेह्ड़ी किश करी पान्ने आं